हॅलो हय गोवन फीश फार्म हय हय हांव हय अवेलेबल आसा होलसेला मेळटले आं हां बरें बरें बरें हय व्हडले प्रावन्स बी आसा आनी ल्हान बी आसात इसवण आसा हय इसवण आसात माणक्यो बी आसात इसवणाची एक आठशी जातले सातश्या दिता माणक्यो बी तितलेंत प्रावन्स अशीं तिनशी हय हय हय लेपो व्होडली लेपो म्हाक दिसना ल्हान आसात तें बी एक दोनशीत हां हां सांगा आं आनी

आमी एक संडे एक डिलिवरी करनात बाकी सगळी दीस डिलिवरी करतात तर तुमी येवचे पडटले हं हं हं हं हं तुमकां तितलेंत जायी हय हय आमी सकाळची ऑपन उरता सकाळीं ऑपन उरतात आनी आठ म्हळ्यार ऑपन उरता आमी तुमी केन्ना बी घेवन वचपा शकताता आतां टोटल एक साठ हजार जात तुमगेलें हय हय हय हय हांव तें वर्कर लोकां बी सांगून दवरतां तुमी येवन पे करा आनी बरें बरें बरें ओके बरें थँक्यू